ओइ आङो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय नोंथांनाव मोनसे रिपर्ट लानो फैदोंमोन नैबे मामोन माने आङो बे नोंसोरनि खाथियाव माबा बिलोफोर दं नामा औ आच्चा बे माबायाव दैमायाव नोंसोरनाव मा मा ना दङ

दा नोंसोरो बे नाखौ बबे समाव हमनाय जायो

दैआथ' बे राननो रोङा जाहैबाय

अब्ला नोंसोरो अब्ला नोंसोरो बे जायगायावनो नाखौ बे खाथि खाला गामिनिया गासैबो हमनानै मोनजाजोबो जाहैबाय दा नोंसोरना बे बिलोआवनो गोबां सुबिदा दं जाहैबाय आरो ना हमनानै जानायनि